मैं ज़्यादातर समाचार हिंदी भाषा में देखती हूँ और आज तक न्यूज़ के चैनल पर देखती हूँ जिसमें कि जिसमें कि हमें अपने विचारों भावनाओं और दो व्यक्तियों के भावनाओं के व्यक्त करने को कर करने की मदद मिलती है जिसके अलावा हम भाषा मौखिक या लिखित दोनों पढ़ सकते हैं जिसमें न्यूज़पेपर्ज़ न्यूज़पेपर में देख सकते हैं और न्यूज़ चैनल होते हैं जिसमें हम सीन देख सकते हैं समझने के माध्यम बहुत से हो सकते हैं जिसके लेकिन स्थाई भाषा हो क्षेत्रीय भाषा वाक मूल के हिंदी के अर्थ से हम कहने के पंजाबी उर्दू कश्मीरी मराठी गुजराती देवनागरी में लिपि में पर्याप्त किए जाते हैं के हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और पूरे देश में बोले जाने वाली हिंदी भाषा से हम प्रकाशित होते हैं हिंदी भाषा के समाचार पत्रों का प्रचार सबसे अधिक है हिंदी हिंदी समाचार पत्र ज़्यादा से ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं विदेश में इंग्लिश इंग्लिश पेपर पढ़े जाते हैं और क्षेत्रीय भाषा में कहें तो राज्य के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा चाहे एक छोटा छोटा क्षेत्र हो या संख्य क्षेत्र हो जिसमें हम समाचार को व्यापक क्षेत्र में रख सकते हैं और हमारा भारतीय पहला समाचार उदंत मार्तंड समाचार सूर्य हिंदी के हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था भारत की अधिक तक तौर पर घोषित क्षेत्रीय भाषा है भोजपुरी है बंगाली है असमिया है गुजराती है लेकिन हिंदी समाचार को हम मध्य प्रदेश में ज़्यादा हिंदी पेपर जैसे कि दैनिक दैनिक भास्कर और भारती हरिभूमि जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं